जि'यां गल्ल करचै लोकल एजुकेशन एंड लर्निंग आपर्चुनिटी दी तां रेआसी डिस्ट्रिक विच जेह्ड़ी ए जेह्की लर्निंग आपर्चुनिटी तां है गै क्यूंकि अगर एजुकेशन दे बिना तां अज्ज दे टाइम बिच किश बी पासिबल नेईं ऐ और एह् मतलब होनी बी चाहिदी क्यूंकि एह् रेआसी डिस्ट्रिक इक थोह्ड़ी बैग बैकवर्ड बी कुछ एरिये पोंदे न ते ओह्दे अलावा बी बहुत बड्डी डिस्ट्रिक ऐ और इत्थै जेह्ड़ियां एजुकेशन आपर्चुनिटी मतलब है हर बंदे ई लब्भै दी और कोशिश करनी चाहिदी क्यूंकि एजुकेशन दे बिना किश बी नेईं ऐ जिन्ने लोक एम्प्लाय न जिन्ने लोक जैदा एजुकेटेड जिस डिस्ट्रिक च होङन ओ डिस्ट्रिक उन्नी गै जैदा डवैलप होग और डवैलप च अपना जोगदान देई सकदे न तो ओवरआल मतलब ओह् ते है गै ओह्दे बाद जि'यां गल्ल करचै कि एह् रेआसी डिस्ट्रिक बिच स्कूलें दी केह् हालत ऐ स्कूलें दी हालत सर पैह्लें तां पैह्लें कोला ता कुछ इम्प्रूवमेंट होएआ क्यूंकि पैह्लें इक ऐसा टाइम हा पैह्ले ते स्कूल निं हां होंदे सर पिछड़े ते लाके किश ऐसे किश ऐसे बी लाके न जित्थै मतलब पंज सत्त दस ग्रां कट्ठे दस्सें ग्राएं दा इक स्कूल होंदा होंदा टाइम टू टाइम हून थोह्ड़े चिरें कोला गोरमैंट नै काफी जैदा ध्यान दित्ता इ'ने चीजें च सारें कोला पैह्लैं कि स्कूल बधाए ठीक ऐ स्कूलें दी जेह्ड़ी संख्या बधाई संख्या जेह्ड़ी दिन मतलब काफी जैदा अच्छी होई चुकी दी उ'दे बाद च जेह्ड़ा किश ऐसियां अपाइंटमेंटां कीतियां किश ऐसियां ओह् कीतियां क्यूंकि लोकल जेह्ड़े लोक जित्थुआं दे लोकल टीचर जित्थै जेह्ड़े जिल्लै उ'नै लोकल स्कूलें च लाए ओह्दे कन्नै बड़ा फर्क पेआ बड़ा फर्क निं मतलब बड़ा गै फर्क पेआ क्यूंकि जिस टीचर नै शैह्र चा उट्ठियै जां प'ञां किलोमीटर सौ किलोमीटर दूर दा उट्ठियै उत्थै सर्विस करने जाना होंदा हा ओह्दे कोला बैटर ऐ कि जेह्ड़ा लोकल उत्थूं दा बंदा हा ओह् उत्थै अपोइंट कीत्ता ओह्दे कन्नै बड़ी जैदा हैल्प होई थोह्ड़ी इम्प्रूवमेंट होई लेकिन हल्ले बी इम्प्रूवमेंट दी जरूरत है क्यूंकि पैह्लें ते एह् हा कि उत्थै स्कूल मास्टर निं हां पुजदे पुजदे हे जि'यां थुआढ़े इक स्कूल ऐ दो सौ बच्चा ऐ दो सौ बच्चे बिच बच्चे गी पढ़ाने द दस टीचर न जां पंज टीचर न प'ञें बिच्चा ते दो गै पुजदे हे जां इक जां दो पुजदा हा बाकी छुट्टी पर रौंह्दे हे लेकिन ओह्दे बाद च हून अज्ज दी डेट च थोह्ड़ा जेहा गोरमैंट नै एह् कीत्ता की बायोमेट्रिक कीता बायोमेट्रिक करने कन्नै एह् फायदा होएआ कि हर कुसै कि मतलब जेह्ड़ा बी टीचर ऐ उस्सी स्कूल जाना मतलब लाजमी होई गेआ अगर ओह् स्कूल नेईं जाह्ग ओह्दी अटेंडेंस नेईं लग्गनी तो ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा फर्क होएआ लेकिन हल्ले बी थोह्ड़ी इम्प्रूवमेंट दी जरूरत ऐ क्यूंकि अज्ज अस कंपेयर करचै गोरमैंट स्कूल गी और प्राइवेट स्कूल कन्नै कंपेयर करचै डेबाईडे जेह्ड़ा ए प्राइवेट स्कूलें बिच बच्चें दी संख्या बधै दी और गोरमैंट च घटै दी क्यूंकि ओह्दा एह्दा मेन रीजन एह् ऐ एह्दा मेन रीजन एह् ऐ क्यूंकि क्वालिटी आफ एजुकेशन क्यूंकि आज अज्ज दे टैम च लोक इन्ने जैदा अवेयर होई चुके हर बंदा मतलब अपने बच्चे गी अच्छी एजुकेशन और अच्छा ओह् देना चांह्दा लेकिन गोरमैंट स्कूलैं मतलब उन्ना नेईं ऐ पैह्लें कोला थोह्ड़ा इम्प्रूवमेंट होई दी ऐ लेकिन होर इम्प्रूवमेंट करने दी जरूरत ऐ क्यूंकि गोरमैंट अगर इन्ना पैसा खर्चै दी इक टीचर गी अगर प'ञां सट्ठ ज्हार रपेआ सैलरी लब्भै दी उस्सी इम्प्रूव करो ना तुस गोरमैंट स्कूल गी इंग्लिश मिडियम की निं करदे असें अगर गल्ल करो तुस साढ़ी रेआसी डिस्ट्रिक च इन्ने जैदा प्राइवेट स्कूल न किश इंग्लिश मिडियम बी हैन लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल च इंग्लिश मिडियम स्कूल होई सकदे ते एह् की निं हैन साढ़े गोरमैंट स्कूल क्यूं निं हैन उत्थै उत्थुआं दा सिस्टम क्यूं नेईं सुधरै दा ऐ फर्क तां है मत'लब एह् नेईं मैं गल्ल करै ना पैह्लें जेहा जि'यां पैह्ले हा उ'यै नेहा लेकिन ओह्दे कोला ते फर्क पेदा लेकिन होर इम्प्रूवमेंट करने दी जरूरत ऐ में गौरमैंट गी इ'यै सुजैशन करङ कि इस इस्सी चीजी गी इम्प्रूव करो कोचिंग सैंटर साढ़ी रेआसी डिस्ट्रिक च कोई खास है निं बाकी जेह्की युनिवर्सिटी आई ऐ युनिवर्सिटी आफ माता वैश्णो देवी एह्दे कन्नै बड़ी इम्प्रूवमेंट होई बड़े सारे लोकें ई सोर्स लब्भे बड़े सारें लोकें मौका मिलेआ और खुशी ऐ इस गल्ल दी कि इस युनिवर्सिटी दी बजह् कन्नै अदर डिस्ट्रिक दे अदर स्टेट दे लोक बी आह्नियै इत्थै पढ़ै दे न और इत्थुआं दे जेह्के कोचिंग लैंदे ट्रेनिंग लैंदे एह् बहुत इक अच्छा कदम होएआ साढ़ी रेआसी डिस्ट्रिक आस्तै